हाइक करने के लिए मेरा पसंदीदा भू भाग माना जाए तो अधिकतर टाइम जंगल मेरे लिए सबसे बेस्ट रहता है जंगल में बहुत बड़िया मज़ा आता है अलग अलग प्रकार के हमें पेड़ देखने को मिलते हैं पशु पक्षी देखने को मिलता है हालांकि जंगल में घूमने में हमें खतरा रहता है जानवर वगैरह बड़े जानवर वगैरह और मज़ा भी आता है जंगल वगैरह घूमने में और पानी की सरसराहट होती है पत्ते होते हैं हरियाली होती है बहुत अच्छा लगता है न तो गर्मी लगती है न सर्दी हमें प्रकृति से जुड़ने का पता चलता है कि यह हमारी यह कितनी मज़बूत है शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है पर्यावरण का एहसास होता है और सूर्यास्त की बात करें तो पहाड़ पर बैठ कर सूर्यास्त देखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है एक अलग ही नज़ारा रहता है सूर्यास्त का पहाड़ों पर से